बार्देस जिल्ल्यान वेगळे वेगळे धार्मीक स्थान आसा वेगळे वेगळे समाजाक वावूरपी अशे कांय गजाली आसात जशें लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा रोटरी कल्ब अशे वेगळे वेगळे स्थाना आसात आनी जे लोकां खातीर वावुरता लोकांचे भलायके खातीर लोकांक बरें करपा खातीर लोकांच्या उदरगती खातीर हातभार लायतात लायन क्लब ऑफ म्हापसा खऱ्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यक्रम करून लोकांचे मदीं पावता लोकांक सायकली दिवप जेन्ना अडचणी येता तेन्ना तेंचो आपलो हातभार तेंकां लावन दिवप त्याच बरोबर तेंकां कसली अडचण जेन्ना येता कु दोळे नाशिल्ले लोकांक तेंकां चश्म्याची ओपरेशन करून दिवप तेंकां तेंकां चश्मा फ्री दिवप जेंच्या कडेन सायकली ना तेंकां सायकली दिवप जेंकां परिस्थिती बिकट आसा तेंकां हातभार लावन तेंचें घर उबें करप अश्यो वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता झाडां लावपाचे कार्यक्रम लोकांचे बद्दल अवेरनस करता वेगळे वेगळे गजालींचेर जशें एडोलंस सेक्स वा तेंच्या भुरगे जे आसा तेंकां कशें खंयचो आहार दिवपाचो हाचेर वेगळे वेगळे माहिती दिवन समाजाक बरो घटमूट करपाचें काम लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा अशें करता ताच्या बरोबर रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हें बरें काम करता वेगळे वेगळे गजाली बांदून दितात जशें बस स्टॉप म्हण चौक म्हण या वेगळी वेगळी शेडी घालून लोकांक रावपा खातीर बस स्टेण्डाचेर तेंकां वेवसाय या त्याच बरोबर लोकांक बरें काम दिवन तेंकां एंप्लोयमेंट जनरेट करपाचें काम ते करतात रोटरी क्लब जें आसा म्हापसाचो तरेकवार एक्टिविटीस करता जशें सायकलींग मेराथॉन धांवपाच्यो या डान्स काँपिटिशन गरबा अशें वेगळें वेगळें कार्यक्रम दवरून लोकांचें प्रोत्साहन आनी मनोबल वाडोवपाचें काम रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा करता हाका लागून हें दोनी जें आसा गजाली हें धार्मीक प्रचारूय करता आनी लोकांच्या मदीं कशें जगप हेंयूय शिकयता लोकांक हातभारूय लायता आनी लोकांक एकामेकां वयर कशें काडप हें शिकयता हाका लागून अशे संस्था जे आसा हें बरें काम करपाचें काम करता आनी असल्या संस्थाचो गरज आसा आयज जग भर गांव भर शहर भर तशेंच गोंय भर रायट हेका लागूनच आमी हांकां हातभार दिवन हांचे मनोबल वाडोवपाक जाय आनी जिवनान तेंकां फुडें वोचपाक आनी अशेंच काम करत रावपाक प्रोत्साहन आमी दिवपाक जाय